जीअं त गुजराती माण्हू हूंदा आहिनि त पोइ पंहिंजी दाल ठाहींदा आहिनि त दाल उन्हनि जे रोटीअ में कंहिं महिल बची बि वेंदी आहे त हू फिटी बि करे सघंदा आहिनि त मां पंहिंजे पासे में हिक माई खे ॾिठो त मां चयो फिटी छोती करीं की ॾिए मां तोखे इन जा न तरीक़े जो ठाहे करे थी ॾेखारियां त मां उनखे दाल में दाल अटे में विझी करे ऐं बसरु सना कटे साई थूम लूणु लूणु अदरक पेस्ट विझी करे ऐं उनखे फुलका पचाए ॾिना त हूअ चवे थी वाहु छा ॻाल्हि आहे हेॾो कोकीअ वागुंरु हेॾो मस्तु लॻो हूअं त भाॼीअ जी बि ज़रूरत न पेई कि न न उन उन खाधाईं हो त तां हेॾो वणियुसि हुनखे जामु तॾहिं खां वठी हू चवंदी आहे जीअं असां पाण हूंदा आहियूं बिह पालक जी भाॼी ठाहींदा आहियूं छा त पालक बि अगिर जंहिं महिल ॿिए ॾींहं ते बची बि वेंदी आहे त पाण हुनखे छा कंदा आहियूं जो पकोड़ा बि ठाहे था सघूं हुनखे पालक जा पकोड़ा विझी करे गोभी ऐं सन पनगोभी विझी करे पकोड़ा ठाहे छॾियूं हिनखां पोइ पंहिंजे आहे न बेसण जी भाॼी हूंदी आहे पकोड़ा घर में मुंहिंजे घर में जामु ठहंदा आहिनि कंहिं महिल बची बि वेंदा आहिनि त ॾींहं ॾींहं ते मां पकोड़नि जी भाॼी रस में बि करे सघंदी आहियां त सभु एॾो दिलि सां खाईंदा आहिनि सभिनि खे वणंदी बि आहे पाण ऐं ॿी कईं भाॼी अहिड़ी बि हूंदियूं आहिनि जो पाण खे बचियलु करेला बि तरियलु हूंदा आहिनि करेला हूंदा आहिनि करेलनि जो पाण छिले हिक भाॼी ठाहे छॾियूं हुनजी कति छिके छिकल हूंदा आहिनि मथियां हू बि असां पाण वेस्ट न वेंदा आहिनि उनजो बि पाण कति वारो फुलको पचाए करे उहो ॾहीअ सां गॾु पाण ॾेई था कंहिं सां नास्ते ते यूज़ था करे सघूं हिनसां छाहे की पाण खे शरीर खे विटामिन्स बि मिलंदो पोइ पंहिंजे शरीर खे पंहिंजे सुठे नमूने पंहिंजो कमु कंदो जामु अॻिया हलंदो कई पे हुन में हूंदा आहिनि जेके भई बेसण जी कोकी आहे पर बिह पालक आहिनि छोला आहिनि इलाही भाॼियूं पाण हिन नमूने त कुझु बि बची थो वञे त पाण ॿिए ॾींहं ते हुनजो ठाहे करे मां उपयोगु कंदी आहियां